ना हमनायनि थाखाय माबोरै थाग थियारि खालामो होनोब्ला जोङो दिनै ना हमनो थाखाय जेखाय ख'बाय नांगोन जेखाय ख'बायजोंसो जोङो नाखौ हमनानै गुरनानै लाबोनो हायो ना गुरनाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे कालसार बे ना गुरनायखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनो ना गुरनाय सोरबा थांनाय नुयोब्लानो आङो मा ना गुरनो थांफानो आंबो लुगैयो आरो आङो नाबो गुरो ना गुरनाया आंनि मोनसे ओरैबादि मोजां मोननाय माने नाखौ गुबुना गुरोब्लानो आंबो गुरफानो लुबैयो ना नुयोब्ला आङो जानाय लोंनाय बावगार लाङो ना गुरनो आं ओरैबादि मोजां मोनो माने जेराव ना दं बेहाय जुदि हमनानै गुरनानै मोनबाय थायोब्ला नाखौनो गुरबाय थानो लुबैयो आरो जोङो हिन्दु हिसाबै ना गुरनो थांनायाव जोंहा बेफोरबायदि नियम जेनेबा गुबैयै नियम बाहाया जेराव जोङो दैआव हाबनायनि सिगां इसोरनि नामखौ लानानै दैआव हाबो जेराव गंगा बिमाया जाहाथे जोंनि सायाव गाज्रि मोना बिनि थाखायनो ना गुरनायनि सिगां जोङो दैआव हाबोबा इसोरनि नामखौ लायो ओंखायनो ना गुरनायखौ आं जोबोर मोजां मोनो ना गुरनो थांनाय नुयोब्ला सोरबा थाङोब्ला बेवहाय आंबो मा थांफानो ओरैबायदि गोसो जायो समखौ मोनोबाथ' आङो सोरबा थाङोबानो ना गुरनो थांफाखायो ना गुरनायखौ आङो माब्लाबाबो गारनो हानाय नङा आरो नाखौ आङो गुरनो ना हनो ना सारनो जोबोद मोजां मोनखायो